आङो मा मा मावनाय गाहाम मोनो फुल गायनायखौ गाहाम मोनो आरो बि बिफां लाइफां फुलनि सारा जेबो माबाखो गाहाम मोना आङो खामानि मावनाय बे गासैबो मावलाङो आरो आङो तगर फुल दानो गायो फुलि हायाव जावो बिखो गायो जागाखो साफा खामो सिथ्ला सिबो आरो बिखो सिबखाङो गोबोर बोरमानि खिनायखो खुलाखो बयबो बोरमाया जाफायोनालाय बोरमा खिखो सिबथुमनानै गोबोर हासारदो गलाय गलाय होयो साफा खामनायावहा बिनिफ्राय आरो फुला थैयो नालाय दै होलाङो दै होबोला एसे एसे बिलाइआ फैबोला बिबारा फैब्ला बिराद मोजां मोनो आक' फुलखो मोजां मोनो ओमफ्राय आंहा जाबर जुबर सिथोमबलाय फुलखोनो एसे सिथ्ला सिबब्लाबो नायब्ला एसे गाहाम मोनो आरो आंनिया फुलखो बेवनो गासै नायलायबाय मोनानि गासे फुंनि गासे साफा खालामो फुल बिबारा बिलाइआ सिरिब्ला गाज्रि नुयोनालाय दानथुम दिनथुम खालामनानै आंहा सिथुमजोबनानै होनानै दै होना दोनो खननै खनथाम दै होब्लासो फुलआ मोजां जायो बोथोराव दा बोथोर मोजां नङाब्ला बिबाराबो मोजां नङा अखाया हायाबालाय बिबाराबो मोजां जाखाया बिनिखायनो आं दैखोनो होयो जि मोजां मोजां बिबारा फैगासिनो थायो जोंहा मानसिफोरा बुङो नालाय बुंब्लाबो आङो बिखोनो साफा खालामबाय थाना होनाय जायो आरो बुंब्लाबो बे आंनि खामानिया बिनो होनना बुंना लायो आरो आं न'खरावहा मावब्ला बिसोरनो हाबखाबाय मावखाबाय आं